आशा नायक मोहन देसाय धिरज नायक दर्शना नायक सत्यवान कांबळी सुदाकर मामलेकर वसंत नायक वनीता नायक विणा नायक प्रमोद नायक अभिजीत नायक अश्मा नायक श्याम नायक प्रदीप नायक प्रिया नायक संगीता नायक संदीप नायक सानवी नायक अवनीश नायक प्रिया बिचोलकर सिद्धी देसाय नेहा गांवकर दामोदर मावजो मंदिरा कास्कर मोहीत चौ चवडी चावडीकर तनय चावडीकर शेवंती बोरकर सुरेका कवळेकर सुकांती तिवडकर नमन बांदोडकर नम्रता माडगांवकर स्नेहा गावडे प्रमोद सावंत सुभाश नायक रविंद्र के कवळेकर दयानंद गांवस लिना मामलेकार कुरू गावडे अनुजा नायक सपना देसाय पुजा गांवकर रुपा नायक संगीता नायक मनोज देसाय विनेश बोरकर अरुण बांदोडकर सोनाली गावडे सोनल पेडणेकर गितेश चाव चावडीकर संतोश पालेकर शितल सावंत तनव तन्वी देसाय प्रणाली प्रभू सुदा वेळीप सुनीत सुनीता पेडणेकर सरिता पेडणेकर सुशांती नायक